हेलो अच्छा आपके आपकी पहले तो आपका आधार कार्ड लगेगा मैम और आपकी आइ डी लगेगी आपकी वोटर आइ डी लगेगी और आपका आप किस उसमें खुलवाना चाहते हैं मतलब आप दो हज़ार से खुलवाना चाहते हैं या पच्चीस सौ से खुलवाना चाहते हैं उस हिसाब से अब आपका एकाउंट खुल जाएगा मैडम हाँ जी तो आपको दो हज़ार से खुलवानी है तो आप की बैंक एकाउंट जो आप एकाउंट खुलवाएंगे मैम तो उसमें आपको दो हज़ार तो आपको उसमें जमा ही करना पड़ेगा आप अगर सोचिए की दो हज़ार से हम खुलवा रहे हैं तो कभी आगे दो हज़ार निकालना हो तो नहीं मैम आपको दो हज़ार उसमें होना ही होना है एकाउंट में हाँ जी तो उस हिसाब से आप फिर कभी भी आपका एकाउंट खुलवा सकते हैं हाँ जी और भी आपको हमारे जैसे कभी लोन लेना हो या कुछ भी लेना हो तो हमारी बैंक में ब्याज़ भी मिल जाता हे मैम आप आ कर एफ डी वेफ़ डी करवाना चाहते हो तो और मैम आप जी ठीक है